औ लोगो मा खालामदों ए माबोरै दं ए नोंसिनि चिराङाव मालाबा आलासि जाहैनांगौहाय

सम मोनबा थांसै दा माबायदि बोथोरफ्रालाय लामाफ्रा जायो जानायालाय ओमफ्राय लामाफ्रालाय माबायदि लामाफ्रा माबायदि दा मोजां मोजांथार ना मोजां मोजांथारसै

एसे थान्दा थान्दा बोथोर जाबा एसे गरम खम जाबा थांनोसै नामा लोगो दे औ चिराङाव चिराङाव मा मा दं देखायजोबदो लोगो फरेखाबो जादों ना दा गथ'फोरनि एसे फरेखा माबाबा थांनोसै औ एसे थान्दा बोथोर हाबबा थांनोसै

नों लानानै देखायजोबदो लोगो मोजाङै दंखायो दा दे होनबा लोगो दे दोन्थ'सै दे औ